हैलो तव्हां ट्रास्पोर्ट एजेंसी मां था ॻाल्हायो मां आंचल जलूजा थी ॻाल्हायां मां अॼु ओला बुक कई हुई ऐं जॾहिं ओला वारो आयो मां विहणु लॻमि त ॾिठो त सीटियूं ख़राबु हुयूं सॼी सीटियूं कचिरनि खां भरियल हुयूं त बि मां हिन ॻाल्हि लाइ कुझु कोन चयो ओला वारे खे पर हद त तॾहिं थी वई जॾहिं ओला वारो गाॾी तेज़ीअ सां पियो हलाए ऐं मथां हॉर्न बि न पियो वॼेसि मां ॿुढी ॾकी वियसि हुनखे चवण खां पोइ बि न पियो ॿुधे तंहिं करे मां तव्हांखे हुनजी शिकायत थी कयां